मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षित अशिक्षित अच्छी तरह पेश आने में कोई अंतर नहीं है क्योंकि कभी कभी शिक्षित लोग भी अलग व्यवहार करते हैं जोकि पसंद ना आए इसलिए अशिक्षित भी अच्छे से व्यवहार करते हैं शिक्षित लोग अपनी शिक्षा को घमंड के अनुसार कभी कभी सिर पर ले आते है जिससे वो सामने वाले से अच्छी बात नहीं करते साथ ही उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं औ कुछ अच्छी तरीके से बात करते हैं यह उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व निर्भर करता है कि वो किस तरीके से बात करता है या किस तरीके से वो पेश आता है उसका पेश आना उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है क्योंकि शाम शिक्षित व्यक्ति अपना व्यवहार को विकसित करने के लिए अपने शिक्षा और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग होती हैं इसलिए वह अपने आप में अलग ही तुलना है